असांजी भाषा त ॾाढियूं अलाई आहिनि पर सिंधी भाषा जहिड़ी मिठिड़ी कोई बि शुध्द भाषा ई कोने असांजी मिठिड़ी प्यारी ॿोली आहे उन में असांजा सुर बि सुठा आहिनि सत सुर हूंदा आहिनि उन जा सुर आहिनि सा रे ग म प द नी सा सा नी द प ग रे सा असां जीअं घर मंदर में ॾाढा सुठा भॼन ॻाईंदा आहियूं ऐं ॻाए वॼाए नचंदा बि आहियूं भॼन सुर ऐं ताल सां ॻाईंदा आहियूं मंदर में असां खे भॼन ॻाइण ॾाढा वणंदा आहिनि असांजे प्यारे प्यारे झूलण जा भॼन ॾाढा मिठा ऐं सुहिणा लॻंदा आहिनि असां जहिड़ी ॿी कोई भाषा मिठी आहे कोन असांजी पंहिंजी सिंधी भाषा ते नाज़ु आहे ऐं असांजा भॼन अलॻि अलॻि नात में सभु ॻाईंदा आहिनि परि असां सिंधी सभु समुझी सघंदा आहियूं असांखे असांजी पंहिंजी भाषा ते नाजु आहे असांजी ॿी कोई भाषा वणंदी बि काने को असांखे पंहिंजी मिठिड़ी ऐं प्यारी प्यारी भाषा आहे